ہمارے علاقے میں میڈیکل ہیلتھ سسٹم بہت بہتر ہے ہمیں وسائل کے متعلق مسائل درپیش نہیں ہیں جبکہ دیہاتی علاقوں اور پہاڑی علاقوں میں وسائل کی کمی اور معلومات کی کمی پائی جاتی ہے جس سے لوگ ویکزینیشن نہیں لیتے ہیں جس سے ان علاقوں کے بچوں میں ڈسابیلٹی ڈولپٹ ہو جاتی ہے